मुंहिंजी वणंदड़ एक्ट्रेस आहे हेमा मालिनी ऐं हुन जी पिक्चर आहे बाग़बान जेका ॿ हज़ार टे में आई हुई हुन में मूंखे ख़ासि हुन जो जेको रोल निभायो हुअईं माउ जो हुन में ॾाढो हिकदमु नेचुरल जेको चइजे हिकु मां जो रोल निभायो हुअईं पंहिंजे ॿारनि सां हुन खे कीअं हलणु खपे ऐ पंहिंजे पतीअ सां ऐ पंहिंजे ॿारनि सां कीअं निभाइणु खपे उन हिक दमु सुठे नमूने बेलेंस करे इयो रोल ॾाढो निभायो सुठी नमूने